आमी गेमी खेळटा तेन्ना आमकां सगल्या बऱ्या कम्युनिकेशन बी बरें जाता आनी आमकां अशें करून सांगाता येवपा आदार बी जाता कित्याक आमी डिफरंट डिफरंट गेमी खेळटा तेन्ना आमकां आमचे सिनियर आसात ते बीन अशे करून कितें बरें ते सांगता आनी आमकां आनी मातशें बरें दिसता आनी खेळपा उमेद बीन येता आनी आमगे गेम इम्प्रूव बी जाता आनी तशें आमी सगले बाराबर येता तेन्ना आमगेलें कम्युनिकेशन बरें जाता